खेल खेलाय सॅं कोनो एहन कोनो बड़का ई नहि छै लेकिन शरीर के लेल बहुत फायदामंद होइ छै अखन अहाँ खेलैत रहू तऽ ओ शरीर बादक समय मे अहाँके बहुत काज करै छै कहै छै खेल खेलाय सॅं शरीर बहुत बढ़िऑं होइ छै कियाक तऽ खेल खेलाय सॅं कोनो तरहक खेल अहाँ खेललिये हँ जेना हॉकी भेलै बैडमिंटन भेलै या कबड्डीए भेलै या कोनो हमरा सबके छोट मोट खेला नुका छिप्पी डेंगा पानि ईसब खेलाइ छलियै हँ दौड़ा दौड़ी पहिने लेकिन आब तऽ नहि खेलाइ छियै लेकिन पहिले खेलाइ छलियै तऽ ओहि सबमे होइ छलै की एक तऽ अहाँ ओनेहियो हँसी लगैत रहत खेल मे कोइ केकरो किछु कऽ देलकै कोइ किछु कऽ देलकै तऽ एकटा तऽ से आनंद सेहो भेटय छै आओर ओहो मे होइ छै की सब अपन मित्रवत रहल सब मित्रे सब रहै छै ओहिमे खेलैत केकरो सॅं किछु कए देलीय केकरो किछु माइरे देलौं पीटिये देलौं केकरो सॅं किछु भऽ गेलै केकरो कोइ एलै किछु करै लऽ तऽ से सब छै बहुत खेल सॅं आओरो तरहके बहुत अनुभूति होइ छै जे अहाँ आगू बढ़ि सकै छी खेला मे या अथी कऽ सकै छी ओ तखने अनुभव होइ छै जखन अहाँ खेलेबै आ खेलला बाद पता लगै छै जे अहाँ केहन खेलाइ छी की खेलाइ छी या कम अछि तऽ बड़ बढ़िऑं कोहना खेला लेलहुॅं भऽ गेलै आओर नहि किछु छै ओहिमे खेलाय के कोनो